नमस्ते ऐसा है कि हमको फूल चाहिए आप आपके पास फूल है कौन कौनसा फूल है आपके पास देखिए हमको मंदिर सजाना है मंदिर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे तो लेकिन हमको कई विरायटी के फूल चाहिए ठीक है अरे हमको मंदिर सजाना है तो मंदिर में आप जानते हैं कि कितना फूल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा

धंधा के लिए तो वो भी लिया कर रखे हैं फुटकर में बेचते हैं तो अब कितना में मिलेगा ताकि हम अपना धंधा वालों के भी डेकोरेसन वाली गाड़ी उड़ी को साजाने वाले आते हैं हमारे यहाँ से ले जाते हैं तो देखिए भाव देखिए समझकर लगा लेना ताकि भाई हम भी कहीं बेचेंगे तो हमको भी प्राफिट होना चाहिए कितना छूट देओगे अड़हुल पर कितना कितना अड़हुल पर आपका कंसेसन रहेगा अड़हुल पर और ये चमेली गेंदा ये सब

है ये जो है त गाड़ी जो सजाने वाली है गाड़ी सजाया जाता है वो वो जो घास आती है वो भी हमको चाहिए हाँ हाँ जो डेकोरेसन में चल लगाया जाता देखिए तो भाई थोड़ा थोड़ा समझकर फूल लगा दें दे देना

हमको नुकसान ना होना पड़े